हय चडशे स सदांच तयार करता म्हणटा ते आमी आमच्या घरांनी आसता म्हणटा ती शीत कडी आनी ती शीतकडी तुका खंयच्याय हॉटेलांनी मेळटा आनी ट्युरिस्ट सपोज जर त्या ह्या जाग्यार येयल्ली जाल्यार तांकां ट्युरिस्टांक खंयच्याय हॉटेलान वचून शीतकडी अशी मेळटा गोवन थाली म्हणटा ताका ततून ती शीतकडी मेळटात